नोगोर आरो गामि ओनसोलनि गेलेनायनि फारागथिनि सायाव सावरायनो थाङोबा जों नुनो मोनोदि नोगोर आरो गामियारि गेलेनायनि गेजेराव गोबां फारागखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो टाउननि गेलेमुवा हाइ लेभेल थाङो मोजां थासारि जायो गेलेनायाव मोजां फिल्ड मोनो फोथार मोजां मोनो स्टेडियाम थायो टाउनाव बिमा बिफाया बिदिनो नांगौ मुवायाव हेल्प होनो हायो हेफाजाब होनो हायो बिमा बिफाया टाउन सहरना गोबांआनो साख्रिआवला जायो बेनिखायनो खेला गेलेनायाव गानग्रा द्रेस जुथा बुट जारसि आरि गुबुन गुबुन बिदिनो खेला नाये खेला गेलेनायनि बिथिङाव गोबां हेफाजाब होनो हायो बिथांमोनहा मोजां दावगानो हायो बिदिनो गामियारिनि गेलेनायनि बिथिङाव नायोबा जों मोजां फिल्डआव गेलेनो मोना बा मोजां फिल्ड थाया गामियारिआव बिदिनो गोबां न'खरा आथिं गोजा फुटबल गेलेबा आथिं गोजा गेलेनो गोनां जायो मानोना जुथा बायनो हाया गेलेनायाव नांनाय द्रेसफोर बिदिनो जारसि गस्ला हाफ पेन्ट बिदिखौ बायनो हाया बिमा बिफाया बांद्राय गोनां न'खरनि नङा बिदिनो खेथि आबाद खालामनानै जाग्रा नांगौ मथे हेफाजाबखौ बारा होनो हाया बेफोरबायदिनो गामि आरो नोगोरनि गेलेनायनि फारागथिया बिदिनो गोबां फारागथि थानायखौ जों नुनो मोनो बिसोरो टाउनाव हाइ लेभेल आरो साख्रिआवलाजोब गारजेन पेरेन्सफोरा बिदिनो जोंनि गामियारिनि पेरेन्स गारजेनफोरा गोबाङानो साख्रि मावा आरो गोरिब न'खर बेनिखायनो गामि आरो नोगोरनि गेजेराव अनेक फारागखौ जों नुनो मोनो बिदिनो टाउनना हाइ थाङो गेलेनाय लेभेला मोजां जायो बिदिनो गामियारि ओनसोलनि खेला गेलेनाया बिदिनो दाउन जायो